हँ हमे पैघ अथीमे खाना बनेने छी जेनाकि हमर भाएके ब्याह रहए दस पाँच आदमी पन्द्रह आदमी रहए खाना बनेलहुँ दालि बनेलहुँ भात बनेलहुँ सब्जी आलू कोबी आलू परवलके सब्जी बनेलहुँ बैगनके सब्जी बनेलहुँ हेनाकि मिठाइ बनेलहुँ रसगुल्ला बनेलहुँ कच्चा बनेलियै पक्का बनेलियै बना कऽ दस आदमी खयलक खा कऽ ब्याह शादीमे खेलक सभ कहलक हँ बढ़िआँ बनलहु तारीफ कयलक यए जेनाकि दालि भात सब्जी आलूके परवलके अलग सब्जी बनल आलूके बैगनके अलग सब्जी बनल आलू कोबीके अलग सब्जी बनल ईसभ बना कऽ आ देलहुँ कि कच्चा रसगुल्ला भेल पक्का रसगुल्ला भेल पूड़ी भेल बुनिया भेल आओर सब्जी भेल आलू पनीरके सब्जी भेल बनाकए रखलहुँ पाँच आदमीकेँ बैठेलहुँ दस आदमीकेँ आओर खाना बनेलहुँ परसलहुँ निकाललहुँ आओर खुएलहुँ सभकेँ सभ तारीफ कयलक हँ ब्याह शादी छी खाना बढ़िआँ बनल बढ़िआँ नीक बनल स्वादिष्ट बनल